हमरा गाँवमे नदी बहुत अच्छा अछि हम लोग ओइमे नहाय लेल जाइ अछि कपड़ा धोयके लेल आओर ओइमे मछली भी मारैत अछि तऽ हम लोग मछली भी खरीदारी करैत अछि आओर हमलोग छठ जैसे छठ पूजा सबमे पोखरि कऽ बहुत अच्छा तरहसँ सजाके उपयोग करय अछि आओर कोनो भी काम करयक लेल पोखरि जाइ अछि